हमर इलाकामे एहन कोनो खेलसँ सम्बन्धित हिँसाके मुद्दा आइ तक तऽ नहि भेल छलै जा तक हम एतऽ रहलिए हँ या देखलिए हँ आओर खेलके लऽ कऽ कोनो हिँसाके मुद्दा होनाइओ नहि चाही जेकि खेल मतलब गेम्स पीरिअड खिलाड़ीके आपसी मेलजोलके मतलब खेल होइ छै आओर खेल लोक इण्टरटेनमेन्टलए खेलाइ छै नहि कि हिँसालए या फेर झगड़ालए आओर हिँसासँ किछु फाइदा तऽ नहिए होइ छै हिँसासँ मारि झाड़ि झगड़ा चोट गाली गलौज इएहसब होइ छै आओर इन्सानके खेलमे बेसी जागरूकता होना चाही खेलके लऽ कऽ कियाकि खेले एकटा एहन चीज छै जे इन्सानके फिजिकली फिट राखै छै आओर ओकरो अगर ओकरोमे हिँसा बीचमे आबि गेलै ओहोसँ खेल बहुत आदमीके नहि खेलल जाइ छै आदमीसँ बेसी खेल आओर खेल जे छै